ॿ अगस्त उणिवीह सौ सतानवे टे नवंम्बर उणिवीह सौ नवानवे ॿ जुलाई ॿ हज़ार पंज हिकु अगस्त ॿ हज़ार अठ नव सितंम्बर ॿ हज़ार टे